णव हजार णवशें णव्याण्णव अठरा हजार सातशें सत्तावीस दोन लाख पन्नास हजार सातशे सदूसश्ट पांच लाख सत्यात्तर हजार आठशें अठ्यायंशी आनी णव लाख णव्याण्णव हजार णवशें णव्याण्णव